हॅलो म्हणपा जाय

आं तुमी पयर सिलिंडर आमकां दिला तो आमी आयज हांयें चॅक केलो तो लिकेज आहा आतां तुमी तो पोवू नाशिल्लो कांय कितें मात्शें कितें करात दुसरें पाट बी आनी आतां डॅंजर तें गॅस सिलींडर बी तसो आसा तो म्हळ्यार सामकें हें कितें आतां कितें आहा तुमकां तापोवन सांगूक बरोबर दिसना म्हाका पूण एक्चुली कितें तुमी सबक घेवूंक जाय की बाबा आमी धंदो पय कितें करता तो पळोवन कोरपा जाय न्हू चॅक करपा तुमकां आमी आतां चॅक केलो म्हाका तो लिकेज मेळ्ळो आनी तुमी कितेंय लिकेज करता इतले तुमकां तुमकां दिसूंक ना किदें हें रिक्स उणें तेन्ना दुसरे पाटी किदें करा मात्सो चॅक करून लोका दिया आतां म्हाजो एक बरें आहा म्हाजो लीक जालो मारलो हें जालें पूण समज सगळ्यांकच तश जायना न्हू ही गोश्ट मातशी डेंजर किदें म्हणून कितें कर आतां ह्या मुखार तुमी पय सिलींडर दिता तें मात्शी चॅक बी करुनूच दिवपाचो